जियां के अस प्लांट दे बारे च गल्ल करचै ते उं'दी अस कोई बी प्लांट दी पूरी देखभाल करनी पौंदी ऐ उसी पूरा पूरी पक्रिया प्रक्रिया करनी पौंदी ओह्दी कोई बी उसी टाइम टेबल दा उसी पानी देना खाद देना बगैरा जियां कोई अस गल्ल करचै अम्ब दे पेड़ दी ते ओह्दे उप्पर जिल्लै बी ओह्दे कोला असें कुछ लैना होऐ उसी टाइम टेबल दा पूरा दिक्खना पौंदा जेल्लै अम्ब दे फुल्ल पौंदा ते उप्पर अम्ब लगदे अम्ब कुदै कीड़े बगैरा लग्गे दे होन उ'नें दवाई बगैरा देनी अगर फिर ओह् अम्ब लग्गी जान ते फिरा ओह् असें अपने म्हल्ले च जां फिर अपने घर घुर च गै बंडियैं खाई लैन्ने अगर ज्यादा होन ते उं'दे असेंं अग्गै मंडी बगैरा जां बज़ार च बी बेची सकने ओह्दे कन्नै असें एह् फायदा होई सकदा ऐ होर बी बड़ियां सारियां चीजां ने अमरूद होई गे फिर किम्ब बगैरा निम्बू एह् बी इक ऐसियां चीजां न जिनें गी अस घर ते यूज करी सकने आं पर असी बाह्र बी इ'नेंगी अपने एह्दे ताईं इस्तमाल करी सकने आं जियां कि अस गल्ल करचै अमरूद दी घर घर बी खाई सकने आं ते बाह्र दे लोकें गी बी देई सकने आं घर निम्बू होई गे एह् बी उस उस्सै चाल्ली निम्बू गी बी निम्बू दा पेड़ बिच्च लाना होग तां उसी बी पूरा पूरी चाल्ली दी ओह् चाहिदी इक हिफाजत चाहिदी कोई बी ओह् कोई बी बूह्टा होई गेआ जियां किंब दा होई गेआ केईं चीजां केईं चीजां जियां निम्बू जियां अमरूद होई गे एह् गर्मियें दे दिनें बी लगदे कुछ ते स्यालें दिनें ते कुछ चीजां ऐसियां होंदियां जेह्ड़ियां सिर्फ गर्मियां दिनें लगदियां ते स्यालें दिनें नेईं लगदियां जियां अमरूद एह् दिनें स्यालें ते सोहा दोनों च लगदे न बारां म्हीनें लगदे न मेरे ख्याल च ते फिरी ओह्दे च ओह्दे बाद च अम्ब आई गे एह् ते सिर्फ मिगी लगदा सिर्फ गर्मियें दिनें गै लगदे न स्यालें ते नेईं लगदे ते निम्बू होई गे एह् बी स्यालें लगदे फिर किम्ब बगैरा होई गे एह् बी स्यालें गै लगदे न एह् सारियां चीजां न जिनेंगी अस एह् दिक्खी सकने आं ते इ'नेंगी सारें गी एह् अपने अपने समें दे स्हाब ते अपने अपने टाइम टेबल दे हिसाब कन्नै गै होंदियां न एह्दा के बड़ा हारा फायदा बी दिंदियां न घर च बी इस्तमाल होई जंदियां बाह्र बी असें नेईं पैसे बगैरा कमाई सकने आं इं'दे कन्नै घर दा खर्चा बी चली पौंदा ऐ एह् सारियां गल्लां अस इं'दे बारे च जानने आं